लंबी बाइक ट्रिपिंग हमको अच्छी लगती है लेकिन लंबी बाइक ट्रिपिंग करने से जो गाड़ियाँ हम चलाते हैं जो बाइक से हम जाते हैं तो जो गड्ढे होते हैं उन पर अगर गड्ढ़ों में हमारी गाड़ियाँ जाती हैं तो हमारे कमर में जो है बहुत ही ज्यादा दर्द जो है उत्पन्न होता है लेकिन बाइक से जो है हमको ट्रिपिंग बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि बाइक से जो है आप सीधा जो है वातावरण से बात चीत कर सकते हैं और बाइक से अगर हम जाते हैं तो जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं बहुत ही अच्छे से मानते हैं अगर हम बाइक चलते हैं तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर करते हैं हेलमेट का उपयोग करेंगे क्योंकि अगर आप कभी भी आपका एक्सीडेंट होता है तो अगर आप हेलमेट पहने रहेंगे तो आपकी जो सर में जो चोट लगने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है तुरंत ही लेकिन अगर आप हेलमेट लगाए रहेंगे तो आपकी जान बच सकती है और हमें जो है ट्रैफिक के नियमों का जरूर पालन करना चाहिए जैसे कि आप ट्रैफिक के नियम का पालन इस इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप सड़क पर किसी चौराहे पर चले जाएगे वहाँ पर ट्रैफिक लाइट ज़रूर लगी रहती है वहाँ पर लाल का मतलब होता है कि रुक जाईए और येलो का मतलब होता है तैयार रहिए और ग्रीन का मतलब होता है कि चले जाईए मतलब यह पी आप ही आप च चल सकते हैं अब चले जाईए और हमें जो है जो अगर बाइक ट्रिपिंग पर जाते हैं कहीं लंबी ट्रिप पर तो हमें भूख भी लगती है तो हम जो है साइड में रुक के कहीं पर भी जो ढाबे रहते हैं या स्ट्रीट फूड वाले रहते हैं या कोई भी चौमीन बर्गर वाले चाट वाले यह सब हो गए तो वहाँ पर हम रुक कर जो है कुछ भोजन करते हैं लेकिन हमें जो होता है हमें ढाबे पर खाना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ढाबे पर जो है हमारी घर से ही जो घर पर खाते हैं दाल चावल यह सब वैसी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं हालाँकि नॉन वेज और वेज वह आपके ऊपर है कि आप नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप अच्छे से जो है खाना भी खा सकते हैं और आपका पेट भी जो है भरा भरा लगेगा और अगर उसी जगँह आप स्ट्रीट फूड खाते हैंया फिर चाउमीन बर्गर यह सब जो चीज़ें होते हैं ये आपके पेट में कुछ देर तक ही मतलब भूख न लगने की जो है सक्ति देती हैं मतलब आपका पेट थोड़ा से ही भरती हैं और उसके बाद आपको बहुत ही तेज़ भूख लग जाती है इसलिए आप जो है आपके ऊपर है आप कहाँ खाते हैं कहाँ नहीं आपको क्या पसंद है क्या नहीं लेकिन मुझे जो है मुझे हमेशा ढाबे पर ही खाना अच्छा लगता है और जो जैसे कि हमने आपको बताया कि सड़क पर जो होती हैं और हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए लेकिन कुछ जगह सड़क जो है गाँव की सड़कें जो हो गई वह खराब भी होती हैं तो उसे वजह से जो गाड़ी है जो गड्ढे में या ऊपर नीचे कभी भी थोड़ी बहुत डिसबैलेंस होते हैं जो हमारा पीठ जो है वह हमेशा उन दर्दों को सहता है तो इस वजह से हमारे शरीर को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है जिस वजह से हमें कंधे में दर्द हाँथों में दर्द और पीठ में दर्द पैरों में दर्द ऐसी अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं लेकिन बाइक ट्रिपिंग में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बाइक ट्रिपिंग करते हैं या नहीं करते हो वह आपके ऊपर है लेकिन जो है बाइक ट्रिपिंग में आपका कंधा ज़रूर दर्द करेगा अगर उसी जगह आप किसी अन्य साधन से ट्रिपिंग करते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोर व्हीलर से करते हैं या बस से करते हैं बस से आपको जो है परेशानी होती है अगर आपके पास खुद की कोई कार है लग्ज़री कार है तो आप उससे करेंगे तो आपको कम परेशानी होगी मतलब उतना कंधे में दर्द यह सब दर्द वर्द नहीं होगा क्योंकि आपको गाड़ी जो है बैठ करके चलना पड़ता है लेकिन बाइक में जो है ऐसा सिस्टम नहीं होता ऐसा मतलब कोई भी सा हो तरीका नहीं रहता है कि आपका मतलब पीठ ना दर्द करे आप बाइक चलाएँगे तो बैठ कर चलाएँगे और आपकी कमर में जो है कमर में पीठ में जो आपको झटका लगेगा उससे पक्का है कि आपको दर्द ज़रूर होगा यह तो तय है कि आपको दर्द होना ही होना है इस वजह से आपको जो है कंधे में दर्द तो होगा ही अगर आप बाइक ट्रिपिंग करते हैं तो वो आपके ऊपर है कि आप जो है बाइक ट्रिपिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं